दुनिआमे बदलाव तऽ बड्ड भेल छै जेना कि पहिले चिट्ठी लिखै छलै गाँवसॅं सब तऽ दस दिनमे दिल्ली बम्बई पहुँचै छलै चिट्ठी आब की छै कि फोन भऽ गेलै मोबाइल भऽ गेलै आदमी तुरत फोन कऽ लै छै बात भऽ जाइ छै एक दोसरे केँ देख लै छै जेना पहिले प्लेन नहि चलै छलै गाँवमे नदी पार कऽ के आदमी कतौ कतौ जाइ छलै आब की छै प्लेन चलऽ लगलै एअरपोर्ट भऽ गेलै गाँवमे आदमी दू घंटामे कतौ सऽ चलि आबै छै गाँव आओर पहिले तीन तीन दिन लागि जाइ छलै आदमी सबकेँ आबऽ मे कतौ से ई सब व्यवस्था नीक भऽ गेल छै आब केकरो देखै खातिर विदेशो मे छै आदमी तैओ कोनो दिक्कत नहि सामने देख सकै छै के छै की कऽ रहल छै की नहि से सब बदलाव नीक जेकाँ भेल छै गाँवमे